पेंटिंग में पंहिंजे रंगनि जो हिकिड़ो विशेष महत्व आहे उहो त पंहिंजी पंहिंजी चॉइस जे बि मथां डिपेंड कंदो आहे जीअं मूंखे थोरा हल्का कलर पसंदि आहिनि त हल्के कलर पसंदि हूंदा त उन हिसाब सां हल्के कलर जे हिसाब सां ई पेंटिंग कंदा आहियूं ऐं जंहिंखे थोरा डार्क कलर ॻाढ़ा कलर पसंदि हूंदा त उहो ॻाढ़े कलरनि जे हिसाब सां पेंटिंग कंदो आहे जंहिं हिसाब जी पेंटिंग जी डिज़ाइन हूंदी आहे उनी हिसाब सां कलर भ हुन में पवंदा आहिनि कुझु पेंट ऑयल पेंट बि पाईंदा आहियूं कॾहिं ऐं कॾहिं ड्राए पेंट सां बि थींदी आए कॾहिं ब्रश पेंटिंग सां बि थींदी आहे उहो अलॻि अलॻि पंहिंजी पंहिंजी जे हिसाब जी पेंटिंग हूंदी आहे उन हिसाब सां कलर पवंदा रहंदा आहिनि